हम गाँव में रहते हैं इसलिए हमारे गाँव में मतलब मेरे घर के पास में जो सब खेत है हम वहाँ पर पेड़ पौधे ओ सब लगाते हैं और लगाने के बाद हम छोड़ देते है उनको पानी वगैरह देते है उनके ऊपर गोबर मतलब डालते हैं जो सार तो हम नहीं डालते जो खत हो गया ओ सब डालते है जैसे की मतलब बहुत सारे जो उनको उरबर करेगा उनको उन्नत करेगा जो पेड़ पौधे को उन्नत करने वाले जो चीज है मैं हम उनको डालते है और जो पेड़ पौधे हो गया जो छोटे छोटे होते है न तब इतना हमें सुकून मिलता है कि मैं बताउँ क्या मतलब वो एक अच्छी वाला आनंददायक है और जब वो बड़े होते हे और उसमें से हम फल या फूल ला कर खाते है तो हमें मतलब एक अपना सा लगता है जैसे की फूलों फलों जो हम लगाए है एक अच्छी लगता है जो ओ सक्सेस होता है मतरब ओ बीज लगाई है और बढ़कर बढ़कर हमें फल और फूल देती है ओ एक अच्छा लगता है कुछ कुछ मतलब पौधे ओ मर जाते है बीच में और और एक मैं आपको बताऊँ की मैं एक फूल मतलब फूलों की एक मैंने डाल ली थी मतलब एक जगह से में ओ ली थी जिस ओ एक मतलब इतना ज़्यादा अच्छा डाल नहीं था मैंने उसको एक मिट्टी में बस उसको मतलब लगा दी थी लेकिन वहाँ पर मैं पानी मतलब एक दिन ऐसा आया कि मैं पानी नहीं दे पाई उस जगह पर इसीलिए क्या हुआ मतलब ओ जो पेड़ है ओ सूख सूख गया मतरब ओ सूख गया मतलब उसमें जान नहीं ओ मुझे लगा कि ये मर गई है लेकिन ओ नहीं मरी थी मैं तबसे उसको पानी देता रहा देता रहा मैं उसको अच्छी अच्छी बाते बता रहा और पेड़ पौधे आपकी बात सुनते हे में एसे मानता हूँ कि पेड़ पौधे आपकी बात सुनते है तो मैं उनको बात बता रहा अच्छी अच्छी बात बताते है और पानी भी देता हूँ और उस वक्त बरिश की मौसम आ गई है अगर ओ बरिश की मौसम में इतना ज़्यादा खिल रही है और ओ बढ़ने लगी वहाँ से पत्र भी उग गए मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है मतलब मैंने एक मनिशो को जो जान दे दी ओ ऐसे मुझे लग रहा है और अगर आपको ऐसे लगता है तो ये एक अच्छी बात है